चार महीने तक मैंने खेती कर के ये बड़ी मेहनत किया था बड़ी मेहनत किया खेत में तो धान हुआ था धान जब हो गया तब मैंने काट पीट कर के सब सफ़रा कर के तैयार कर दिया तैयार कर दिया तब जौन बाद मैंने सोचा कि किस बढ़ा बढ़िया दाम देगा बढ़िया पैसा देगा कि उसी को धान मैं अपना अनाज बेच रही हूँ बेच रही हूँ कि किसी बढ़िया पैसा देगा उसी के बेचेंगे जो हमें फ़ायदा हुआ कि अगला महिलाओं या महिलाओं भी या तो कोई भी है जो पैसा बढ़िया देगा उसे कि मैं धान अपना अनाज बेच कर के पैसा ले लेती हूँ पैसा ले कर अपन ख़र्च भी देखती हूँ बड़ी मेहनत किया था खेत में चार महिने तक किया ता तब पैसा तब बढ़िया मिल नहीं रहा हो तो किसको पैसा किसको सोच रहा था कि किस किस के लगे जाऊँ कहाँ जाऊँ किसको दूं कि बढ़ियाँ पैसा दे हमारा बीच रहा था मेरा ख़र्च भी निकलना था इतना मेहनत किया था तो मेहनत पर तो सफल होना होना चाहिए ना इस लिए ना मैं हटा रहा हूँ ग़रीब आदमी थे ग़रीब आदमी थे तो ख़ाली गहूँ चावल तब खाएगी नहीं उसके संग तो कुछ खाना ज़रूरी है लेना ज़रूरी है मुझे मैं हम मैं भी खा लेओंगी सूखी बुकी लेकिन बेटा भी नहीं खाएगा बेटी भी नहीं खाएगी तो उसी को खिलाने के लिए हम उसको तो थोड़ा बहुत अनाज हटाना पड़ता है ना अनाज हटाने के हटा देंगे त जो पैसा पाएंगे तब ना मैं लिया कर के धरूँगी नहीं पाएंगे तो कहाँ से ली आऊँगी जो बढ़िया पैसा देगा बढ़िया हमारा कर देगा उसी के ना मैं देगी फ़ालतू तो मैं कहीं के देगी ये जब से मैं लाभ भी होए फ़ायदा भी होए उसी फ़ायदे के लिए मैं हटा रही हूँ कि चार पैसा मुझे फ़ायदा मिले मेहनत भी मिले तब ना मैं हटा रही हूँ कि हटा कर के लिया कर के समान धर दूँ अपने बेटों को खिलाऊँ बेटी को खिलाऊँ बहुओं को खिलाऊँ मैं भी खाऊँ हँस बोल के परिवार में खाऊँ खिलाऊँगी तो रहेगी चार महीने धान का होता है चार महीने गेहूं का होता है तब जब खेती में जब खेती में मेहनत करो घाम लग धूप लगेगा पानी भी बरसेगा बरसात होगा तब मैं भीग जाती हूँ भीग कर के काँपने लगती हूँ काँप के घर आती हूँ जो गेहूं के सीजन में जाती हूँ खेती करने घाम लग धूप लग जाती है धूप लगती है घर आती हूँ बीमार हो जाती हूँ तो उसी लिए कि जो मैं कर रही हूँ चार महिना मेहनत खेत में तो उसी को तनिक थोड़ा बहुत भाई ये पैसा ये देगा बढ़िया सा उसी को मैं अनाज बेचूँगी